हां असांजो न सभिनी खां वधीक वणंदड़ सिक्रेट इन्ग्रीडियेंट आहे उहो जेको असांजी भाॼियुनि में तमामु घणी टेस्ट ऐं फ्लेवर आणींदो आहे उहो आहे असांजो सॼो गरम मसाल्हो हुन गरम मसाल्हे खे असां पहिरियों वठी करे सुठे नमूने तए ते सेकींदा आहियूं थोरो ॿाहिरि रखी हुन खे पीसींदा आहियूं हुन गरम मसाल्हे में नंढा फ़ोटा वॾा फ़ोटा तेज़ पतो फूल चक्री दालचीनी लौंग इहे सभु विझी करे हिकु पाउडर जेको हर हिकु डिश में पवंदो आहे जंहिंजे करे असांजी शइ ॾाढी स्वादिष्ट रहंदी आहे